کمر درد کے لیے کمر درد کے علاج کے لیے کچھ مقبول گھریلو علاج یہ ہیں ہلدی اور دودھ کو گرم کر کے پینے سے جسمانی درد میں آرام ملتا ہے ادرک اور شہد کا استعمال سوجن اور جوڑوں کے درد میں مفید سمجھا جاتا ہے سرسوں کے تیل میں لہسن کو گرم کر کے مالش کرنے سے درد کم ہوتا ہے نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پاؤں یا جسم بھگونے سے آرام ملتا ہے لیمو کا رس اور ناریل کا تیل ملا کر جوڑوں پر لگایا جاتا ہے میتھی دانہ پیس کر گرم پانی کے ساتھ لینا بھی فائدہ مند ہوتا ہے تلسی کے پتوں کا قہوا پینے سے بھی تھکن اور درد میں راحت ملتی ہے گرم کپڑے یا گرم بوتل سے سیکائی ایک عام طریقہ ہے الویرا جیل بھی سوجن اور جلدی درد میں استعمال کیا جاتا ہے کچی ہلدی پیس کر لگانا زخم یا سوجن میں فائدہ دیتا ہے آملہ کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط رکھنے میں مدد دیتا ہے گاؤں کے بزرگ اکثر دیسی حکیم مالش کی صلاح دیتے ہیں یوگا کی چند آسان مشقیں بھی درد میں راحت دیتی ہیں نیم کے پتوں کا لیپ بھی پرانا علاج مانا جاتا ہے بعض لوگ مولی یا ادرک کے لیپ سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں ان تمام طریقوں کے ساتھ آرام اور مثبت سوچ کو اہم مانا جاتا ہے